जी हाँ राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रतियोगिताओं में तो कोई भाग नहीं लिया है बट इस्कूल लाइफ में जैसे कि इस्कूल लाइफ में बहुत सारे अपने राज्य में हमने प्रतियोगिताओं में भाग लिया है हालांकि अब तो बड़े हो गए हैं बट छोटे जब थे इस्कूल लाइफ में तो बहुत सारे भाग हमने बहुत सारे प्रतियोगिताओं में भाग लिए हैं जैसे कि हाई जंपिंग हुआ और रस्सी कूद हुआ और बहुत सारे खेल हैं जिसमें बहुत सारी प्रतियोगिताए हैं जिसमें कि हमने भाग लिया है और अब तो थोड़ा सा बड़े हो गए हैं इसलिए अब नहीं मन लगता है लेकिन पहले इस्कूल लाइफ में जो था वो बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारी प्रतियोगिताओं में हमने भाग किया है और बहुत सारे प्राइज भी जीते हैं जिस बहुत सारे मतलब प्राइज भी जीते हैं मैडल भी मिला है हर चीज थी ये सारे प्रतियोगिता है क्या है जो अपने अपने बाहर तो नहीं लेकिन अपने ही राज्य में हमने प्रतियोगिताओं में भाग लिया है सारी प्रतियोगिताएं जो होती है

और यही सारी प्रतियोगिताएं हैं लेकिन इनमें दिलचस्पी बहुत रखते हैं मतलब जैसे भी जैसे कोई भी वल्ड कप हुआ है कुछ भी हुआ मतलब तो इन सब चीज़ों को देख इन सब चीज़ों को मतलब देखने में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है इसलिए हम लोग अब अब तो बड़े हो गए हैं लेकिन जो है अब तो बड़े हो गए हैं लेकिन ये सारी चीज़ें अब बहुत प्रतियोगिताएं जो होती है दौड़ औड़ हुआ रेस हुआ और ये हम लोग के यहाँ जो है बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती थी इस्कूल टाइम में जैसे कि कुर्सी दौड़ हुआ ये सारी ये सा ये सारी प्रतियोगिताएं होती होती थी और इनमें हम लोग पार्टिसिपेट भी करते थे ऐसा नहीं है पार्टिसिपेट भी किए हैं प्राइज भी मिला है और सारी चीज़ें रहा है सारी चीज़ें रही हैं और हमारे हमारे राष्ट्र हमारे भारत देश में और हमारे राष्ट्र में और अंतरराष्ट्रीय में बहुत सारी महिलाएं हैं जोकि भाग लेती हैं और उनका बहुत बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है बहुत सारी प्रतियोगिताएं होती है जैसे कि अरे बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने अपना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान दिया है और हर चीज का प्राइस भी पाया है यही सारी चीज़ें हैं प्रतियोगिताएं तो अपने भारत देश में और बाहर भी होती रहती हैं और उनमें महिलाएं जो आज के आज के टाइम में पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ज़्यादा ही हर चीज में हर प्रतियोगिताओं में भाग लेती हैं और अपने भारत देश में पुरुषों की तुलना महिलाओं की ज़्यादा वो बढ़ती जा रही है और यही सारी चीज़ें हैं कि मतलब बहुत अच्छा रहा है प्रतियोगिताएं होती रहती है और अपनी महिलाएं अपनी अपने राष्ट्र की अदर अंतरराष्ट्रीय की जो महिलाएं हैं वो भाग भी लेती रहती हैं और उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है हर चीज में जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है और हर चीज सारी चीज़ों में जो है योगदान रहा है सारी प्रतियोगिताएं अपने भारत देश में भी होती रहती है अगर भी होती रहती है तो इस यही सारी चीज़ें हैं कि